दिक्खो जि'यां की सेआल चला दा इस लै ते इस लै चला दा हा ढोडा साग जादा चल दा हा जि'यां की पैह्लै अस निक्के होंदे हे निक्की होंदी ही जेल्लै अ'ऊं मिगी पसंद निं ऐहा साग ढोडा खाना जि'यां थोहड़े थोहड़े बड्डे होंदे गे ते मि पसंद हैनी ऐहा जि'यांम् में अपने सौह्रै आईते साग ढोडा बनाना साढ़ी मम्मी होरें इद्धर ते मिम्मी खान लगी बड़ा सोआद लग्गना बिच उ'ने जि'यां बाजरे दा ढोडा होना बिच उ'नें घ्योऽ पाई लैना ते जां शकर पाई लैनी गुड़ पाई दित्ता ते भोरी भारियै इ'यां खाना बड़ा सोआद लग्गना मिगी मिगी बी हून इ'यां बड़ा सोआद लगदा मतलब साढ़े साढ़े मतलब डैडी जी खंदे हे इद्धर ते मम्मी बी नै खाना एह् बी खाई लैंदे हे ते मतलब न्हाना धोना मिगी अस कदें मक्के दा ढोडा बनाई लैंदे हे बाजरे दा ढोडा बनाई लैना कन्नै साग बनाई लैना शैल रिन्नी रुन्नियै इ'यां बिच पालक पाई लैना बिच मेथी पाई लैनी रिन्नी रुन्नियै शैल साग बनाना ते ओह् जि'यां स रेआं दा साग होई आ बिच करी कुरुयै कन्नै ढोडा बनाना कन्नै देहीं होऐ अम्मा बड़ा सोआद लगदा कन्नै चार चूर लेई सेआलै गरगल दा पाए दा होंदे चार ते सेआलै इ'यै चीजां चलदियां जादा ते होर इ'यां लोक पकौड़े पकाड़े बनाई लैंदे जां सर्दियें दा मौसम ऐ खलोई खलाई जंदे ते जादा इ'यां मिगी पसंद ऐ कि घ्यूर ते इ'यां मद्धरा मिगी इक रुट्टी बनाना बड़ा शैल लगदा मतलब अलग अलग चीजां बनानियां सोआदिष्ट खाना मेरी दीदी ऐ ना ओह् मद्धरा बनांदी ते बड़ा सोआद मतलब मम्मी बी बनांदे ते जिल्लै अस उत्थै जन्ने होन्ने केईं बार हून निक्के होदे मम्मी घ्यूर बनांदी ही मद्धरा बनाना ते असें खाना मद्धरा बड़ा पसंद होंदा इ'यां बी ते घ्यूर बी बनांदे कन्नै कदें कदें इ'यां झड़ी झुड़ी लग्गी दी होनी बर्खा बुर्खा पवै दी होंदी फिर मम्मी नै आखना लै घ्यूर बनान्ने आं ते केईं बारी घ्यूर इ'यां खन्ने खंड्डू खुंड्डू कन्नै परौह्ना पराह्ना आवै तां अस मद्धरा बी बनाई लैंदे हे भी साढ़े इद्धर जिल्लै हून आई ते मतलब मद्धरे दा इन्ना पता हैनी ऐ हा मतलब बनांदे हे इ'यां मतलब नेईं इ'यां हैनीं बनांदे हे इत्थै इक दो बारी बनाया ते इन्नै आखना बड़ा सोआद लग्गेआ इ'यां साढ़े घर बी इत्थै बनन लगी पेआ कोई रिश्तेदार आई जा बजारूं ते असें मद्धरा बनाना मतलब ते साढ़े डैडी होर ए बड़ा पसंद करदे हे जि'यां मतलब सूजी लैनी ते घ्यो लैना देसी देसी घ्यो पाना सूजी भुन्ननी फिर ओह्दे बिच सारे बदाम काजू जो बी ऐ ओह् सौंगी बगैरा करियै पाने बिच ओह् पाई दित्ता होर मतलब मासा हारी हल्दी हुल्दी पाई लेई इ'यां रंग रुंग करनें शैल लून पाई लेआ होर पाई शैल मतलब मिक्स करियै दुद्ध पाना फिर उप्परा ते बनाई लेआ मद्धरा ते फिर ओह् जि'यां फिर साढ़े घर मद्धरा जि'यां साढ़े घर जेल्लै में ब्होई साढ़े घर इ'यां रिश्तेदार आए दे न ते घ्यूर बी बनाए लैने अहें मद्धरा बी बनाई लैना अते ओह् करना केह् आखदे उसी होर बी डिश डुश बनाई लैंदे हां होर बी सब्जी सुब्जी बना लैंदे हां जि'यां कदें राजमां बनाई ले जां साढ़े बनदे इ'यां ते इक माहें दी दाल बी होंदी इ'यां घरै दी मां होऐ ते मां बड़े सोआद होंदे माहें दे दाल बी बड़ी सोआद होंदी जि'यां लोक दाल मक्खनी आखदे बनांदे ते इ'यां मांह् बोआलने होए घऱ ते शैल मतलब ते फिर ओह्दा तड़का लाना घड़ी पत्ता पा लेआ जि'यां दरोंगल आखदे डोगरी च दरोंगल पाई लेई ते ओह् ओह्दे बिच बी देसी घ्यों पाना दरोगल पानी ते ओह् करी कुरियै फिर तड़का तुड़का लाना शैल करिया टमाटर टुमूटर पाने प्याज पाना होर थोम थाम पा लेआ फिर उप्परां मतलब धनिया जिसी अस दाल शैल मतलब माहें दी दाल जिन्नी रिज्जी जा न इन्नी गै सोआद बनदी इ'यां दपैह्री चाढ़ी निं होऐ बड़लै चाढ़नी होऐ शामी बनानी होए इ'यां अहिस्तै अहिस्तै पैह्लै साढ़े लोक होंदे हे जेह्ड़े कुन्नी कन्नी बनांदे चुल्लियें पर बड़ी सोआद बनदी ही इ'यां चुल्ली र चाढ़ी ड़दे सारै देन रिज्जदे रौंह्न रिज्जदे रौंह्न ते शामी ओह् मांह् तोआरने होऐ ते फिर कदे तड़का लाना होऐ फिर जेह्ड़ा ओह्दा सोआद होंदा ते कन्नै बनाए दे होए चौल पैह्लै पैह्लै लोक साढ़ै तंदूर लांदे होंदे हे अज्ज कल कोई तंदूर बी नि लांदा पैह्ले पैह्लै तंदूर लांदे होंदे हे लोक ते खरै दाल मक्खनी बनाई दी होऐ दाल मांह् होन ते कन्नै कदें तंदूरै दे तंदूर लाए दा होए ते भी जेह्ड़ा सोआद लग्गै लेकिन पैह्ले करदे हे लोक अज्ज कल करदे निं ऐ इयां गै खान पीन दी गल्ल इयां गै ऐ की हून जित्थै इयै सेआल चला दा इसलै जादा ढोडा साग गै चला दा खाने ई हून सीजन जा दा बी जा दा बी सेआल ते काफी चीजां बनियां साढ़े घर मतलब हून राजमां होई ए दालां होई एइयां बड़ियां इयां मतलब न्यूटरी ऐ जेह्ड़ी जियां सोयाबीन आखदे नियूटरी ओह् बी बनानी होऐ इयां ते बड़ी शैल बनदी पैह्ले सेड़ियै गर्म पानी च फिर उसी शैल तड़का तुड़का लाना होऐ इयां काफी बड़ी चीजां होंदियां घर हून इसलै सब्जी सुब्जियां काफी चीजां बड़ी सोआद होंदियां